दिक्खो जी पालसी केह् करी सकदी गल्ल सुनदी पालसी साढ़ै अस्तै बराबर ऐ आओ रुट्टी बनाओ खाओ पियो घर सम्भालो चाहे रुट्टी कम्म करा दी होऐ जां नेंई करा दी होऐ इंदा कम्म इयै कि घर सम्भालना फिर अग्गैं कुछ होर कम्म बी करी सकदी ठीक ऐ न ओह् ते मेन कम्म ते इयां ना अजकल चलो मड़द बी करा दे ओह् गल्ल बक्खरी ऐ अवा मेन कम्म ऐ जनानियां अऊं जनानियें ताह्न्ना नि मारदियां ऐं इयां गल्ल सना ना जनानी उठी नी जा तूं ता मायवेआ गल्लां मारा ना ओह् नी होंदा ऐ ठीक ऐ मेन कम्म जनानियां इयै होंदा कि घर सम्भालो रुट्टी शुट्टी बनाओ देखवाल करो अपने पति कलभूशन होंदी सस्सू सौह्रे दी जेह्दे बाद करो लत्तां लुत्तां चिक्को पैसा कमाओ केह् फायदा इक जिन्दगी थ्होदी तुसें ठीक ऐ ना पति नै लड़ना दरानियैं नै ना जठानियैं नै ना ननानै नै ननानै नै फ्ही मतलव पैट्ट होई दे होंदे ठीक ऐ ना टैंशन नी लैनी कन्नै एह् आक्खने गल्ल होंदी हून इयां करदा हून उआं करदा उप्पर आह्ला सारा दिक्खा दा ठीक ऐ कम्म करना दिल लाइयै इयां लाह्गे दिल केह् फायदा इस दुनियां च तुस कीद् आ दे कम्म करने आ दे हरामीं कदैं सनी बनना दिल लाइयै कम्म करो मतलव पोलटिक्स केह् करनी ऐ हां जिनैं जिनैं बाह्र कम्म कीते ओह् बी अच्छी गल्ल ऐ इंडपैंडैंट बनांदी अपनै आप च अवा जनानियें शरक बड़ी होंदी जरा बाह्र नौकरी करने दी थमांदियां बिंद बी नी हैन आखदिया अऊं किसे ना किसे अऊं नौकरी करा नी अ'ऊं नौकरी करा नी तां बाकि जन्नियां रुट्टी शैल बनांदियां व कदैं कार बंकार होई जंदी तां गै उनै उट्ठा नी असैं रुट्टी बनानी ऐ इध्दरे जाना होर जी पालसी ते साढ़ै आस्तै कक्ख नी होई सकदी ऐ इ'यै होई सकदी कि शांति नै रौह्न सारैं घर शांति बनी नेंई रखदे ते नेंई रौह्नी पर केह् करी सकने